असां पंहिंजी जड़ुनि सां अॼु बि जुड़ियल आहियूं ऐं असांजी जड़ूं आहिनि असांजी सिंधी ॿोली ऐं सिंधी ॿोली असांखे सेखारी आहे असांजे माउ पीउ असांजे ॾाॾा ॾाॾी असांजे चाचा चाची असांजे वॾनि असां सांझे परिवार में पलिया वॾिया आयूं ऐं सांझे परिवार में रहंदा आहियूं असांजो परिवार असांखे हमेशह सुठी शयूं सेखारींदो आहे सुठी ॻाल्हियूं सेखारींदो आहे ऐं सिंधी असांखे सिंधी ॿोली बि असांखे घणी शयूं असांखे सुठी सेखारींदियूं आहिनि ऐं असांजी जेका ॿोली आहे उहा तमामु सुठी आहे ऐं असांजी पुरानी जड़ू जेके आहिनि उहे सिंधी आहे सिंधीअ सां जुड़ियल रहणु था चाहियूं ऐं असां पंहिंजी जड़ुनि जे लाइ अॼु बि कमु था कयूं माण्हुनि खे सिंधी सेखारियूं था पाण बि सिखूं था ऐं कोशिश कंदा आहियूं की जेके बि अॼु जा नयां ॿार नई पीढ़ीअ जा ॿार आहिनि हू सिंधी ॻाल्हाइनि ऐं सिंधी जड़ुनि सां जुड़नि रहनि माउ पीउ जी इज़त कनि माउ पीउ जी परवाह कनि ऐं जीएं सिंधी रहे सिंधी